यहाँ पर बिजली कटौती के बाद बहुत ही दिक्कत होता है सबसे पहला तो मच्छर काटते गाँव है तो गाँव में अ उतना मतलब मच्छर काटते हैं जिससे की लोग अक्सर गर्मियों में इस परेशानी से बीमार हो जाते हैं घमौड़ियाँ होना बिजली के बिना वह उमस होना सबके पास इनवर्टर उपलब्ध नहीं होते हैं जिससे की वह सुविधा दे सकें कुछ के घर में होते हैं और कुछ के घर में तो होते ही नहीं है बिज गर्मी में ऐसे ही वह सामना करते रहते हैं गर्मी का तो इसलिए जब गर्मी में बिजली कटती है तो बहुत ही दिक्कत होता है पहले तो मच्छर काटते हैं रात में सोएँगे तो मच्छर काटेंगे दिन में दोपहर में उनको दिक्कत होती है गर्मी होता है बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं घर में जो लोग सोते हैं वह परेशान होते है बाहर में जो सोते हैं वह परेशान होते हैं कीड़े मकोड़े काटते हैं फैन ऐसे अगर लाईट रहता है तो पंखे उंखे चलते हैं जिससे कि उनको सही रहता है लेकिन अगर लाईट कट गई तो गाँवों में जो लोग हैं रह रहे हैं उनको बहुत ही दिक्कत होता है कि क्योंकि उनके पास कोई सुविधा नहीं है इनवर्टर नहीं है लेकिन कुछ घरों में क्या है कि बिजली कटती है तो आज के समय में वो आज चार्जिंग बल्ब आता है चार्ज करके रक्खे रहते हैं लगा लेते हैं लेकिन सबके घर में ऐसा नहीं है जो थोड़ा गरीब हैं या फिर गाँव में हर तरह से लोग हैं तो हर किसी के घर में नहीं है ऐसा एक दो घर में है जहाँ पर सब कुछ सुविधा है बाकी किसी के घर में नहीं है सो वह अन्धेरे में बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हैं पहला तो मच्छर काटते हैं किरौने ऐसे गर्मियों में ऐसे ऐसे किरौने होते हैं कि बॉडी में वह मलाए जाते हैं कोई दिक्कत होता है तो उसका सामना करते हैं और बहुत ही पर परेशानी होती है सबके घर में इनवर्टर नहीं होता है सूर्य ऊर्जा का भी आज काल लोग यूज कर रहे हैं लेकिन हर किसी के पास नहीं है एक्का दुक्का किसी किसी के पास है सबके पास नहीं है तो अगर सूर्य ऊर्जा के तरफ़ से भी अगर सरकार सबको गाँव में हर घर घर में कम से कम बल्ब जलने और पंखा चलने का सुविधा मिल जाए तो हर किसी को दिक्कत नहीं होगा अपनी तरफ़ से जैसे शौचालय की व्यवस्था होती है हर घर में वैसे बिजली के लिए कि बिजली कट जाए तो उनको वे सुविधाएँ एक पंखा बल्ब कि मिल सके हर घर पर छत पर लग जाए अगर वह उसको यूज कर सके तो उससे भी उनको बहुत ही राहत मिलेगा यह ऐसा हो सकता है